आंनि नखराव गासै बिमा बिफाजों लोगोसे आंनि बिब' बिदाखौ लाफानानै सा स्नि जायो बिब' साथामाहाय हाबा जाबाय बिनिफ्राय बिदा सासे दं बियो बिएखौ पास खालामनानै न'आव दायो ओरैनो दं बिथाङा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो आंनि बिफाया आबाद मावो बियो बायदि आबाद मावनानै मोजां मोनो बेफोरबायदि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोंखौ फोरोंबोदों बिमाया नखरनि नखर बेंनायाव नांथाबनानै थायो बिनिफ्राय आं दायो फरायगासिनो फरायनायजों लोगोसे आङो बायदि खामानिबो मावगासिनो बेजों लोगोसे आंहा गोबां लोगोफोर दं बे लोगोफोरनि मादाव आंनि सासे लोगो दङ बियो मदाराम बसुमतारी बियो दायो इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिआवहाय एमएआव बर' अनार्स लानानैहाय फरायगासिनो नैथि सेमिस्टारावहाय बियो गोबां खेलाफोर गेलेयो बियो खेलाखौनो बांसिन मोजां मोनो बुंजायो मानोना बियो देहायारि बिथिङाव जोबोर सांग्रां आरो खेलाफोरखौ बिरात मोजां मोनो आरो रोंगौथिया गोबां बिनिथाखायनो बियो खेला दुलाफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो बेजों लोगोसे आंनि नखराव गोबां सुबुंफोर सोद्रोमाफोर दंबावो जेरै आंनि बिबथै बिबो आबाद मावनानै बिरात मोजां मोनो आबादानो बिनि जिउ खांनायनि गाहाइ राहा लामा होननानै बुंजायो आंनि बिबथैआ गावनि फिसाजो आरो फिसालाखौ आबाद मावनायनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंनो मोजाङै फोरोंनो सेस्ता खालामगासिनो आरो फोरोंबोगासिनो फिसाजो फिसाला सानैआबो मोजाङैनो मोजां फरायगासिनो दङ बेफोरनो